हा असां डॉग जे दुकान तां था ॻालायो छा मूंखे हिकिड़ो डॉग पालण जी इच्छा आहे जो मुंहिंजे घर जी रक्षा भी करे ऐं थोरो त मूंखे उन सां मतिलब बसि पालण सुठो लॻंदो आहे भई मुंहिंजे घर में रहे त लॻंदो ॼणु हिकु भाती घर में आहे तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा मतिलब प्रकार आहिनि उन जा डॉग जा इन खां अलावा बि तव्हां वटि आहिनि छा अच्छा पगु जी छा कॉलिटीस आहिनि थोरो ॿुधाए सघंदव छा अच्छा हिनिनि जो कोई रखु रखाव ख़ासि हूंदो आहे छा अच्छा त हिन जा शैम्पू ऐं खधे पीते जो सामान सभु इहे अलॻि स्पेशल हू अच्छा अच्छा त मां अगरि तव्हांजे दुकानु ते अचां त छा मूंखे तव्हां इन खां अलावा ॿियूं बि नसलु ॾेखारे सघंदव छा ठीकु आहे महिरबानी ठीकु आहे महिरबानी ॾाढी ॾाढी महिरबानी मां तव्हांसां सुभाणे यां परीहं अची मिलांव थी पई जय झूलेलाल जय झूलेलाल